भारतीय मीडिया के अनुसार मेरी राय है की जो मीडिया न्यूज़ हमको दिखाती है न्यूज़ यानि समाचार जो भी देते हैं वह जहाँ तक है वह सही ही दिखाते हैं क्योंकि सही दिखाएंगे तभी आगे कोई उसके बारे में मतलब पुलिस भी कारवाई कर सकेगी कोई भी कारवाई करने के लिए समाचार भी सही होना ज़रूरी है न्यूज़ के अनुसार से मेरे हिसाब से तो स्वदेस नई दुनिया और पत्रकार यह सभी जो पेपर है जो आते है अख़बार है यह सभी है न सही सही न्यूज़ ही देते हैं जहाँ तक जो न्यूज़ होती है वह बिल्कुल सही होती है इसलिए है न इन सब की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है मीडिया इसलिए है कि वह सभी तरफ की सही सही न्यूज़ हम सब को बता सके उसके बारे में हम लोग सतर्क हो सके और उसकी जानकारी हमको सही सही मिल सके